बुंनो थाङोब्ला फिसा फिसौ देहा फाहामसालिया गोबाङैनो दं जोंनि कक्राझार जिलायाव आमफ्राय मोनफ्रोमबो साब सेन्टारावनो मोनफ्रोमबो साब सेन्टार बा महकुमायावनो फिसा फिसा बाबो मोनसे माबा पाब्लिक हेल्थ सेन्टारबो दङ आरो आमफ्राय थाउनावहाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङ मोनसे माबायाव मोनसे द्रिसट्रिगावहाय आरो साभदिभिसनफ्रावबो थायो आरो मोनसे मोनसे माबा सिभिल हस्पिटाल बुंनो थाङोब्ला दा बिफोरो एफा माने गेदेर नङा नालाय गेदेर गेदेर बेरामखौ बे जायगायावहाय फाहामनो हाया बेनिफ्राय डायरेक आलदा आलदानिसिम फाथायहरनाय जायो गहाति एबा ओरै बेंगलथिंजाय दा बुंनो थाङोब्ला कभिद टाइमावहाय मानसिफोरखौ दोनदों आनो बात ओ गोबाङाखौनो करेनतायन सेन्टाराव दोनदों नाथाय दुखुनि बाथ्रायानो जादों गोबां मानसिया जिउ गोमादों आमफ्राय आं माखासे गावनि अबजारबेसशनजों माखासे बुसथुफोरखौ नुनो मोनदों आरोना बे टाइमाव खि माखासे फिसा फिसा बेमार जानानै हस्पिटालाव थानाय मानसिफ्राबो कभिद जादों होन्नानै हस्पिटालाव लाखिनानै हरखाबै रुंसारि जादों बेफोरखौ नुनो मोनदों दा बेफोर मानि थाखाय जाखो गावनि मेइन बेमारजों जाखो ना कभिदजोंनो जाखो बेखौ मिथिनो मोनैयाव आं माखासे बुसथुखौ दावट थानाय जादों आरो दुखुबो मोनदों